اترپردیش سرکار نے فنون ادب اور سائنس میں خاص طور پر فنون میں ایک روایت بنی ہوئی تھی کہ طالبات کے لیے یہ کورس ہے لیکن کچھ سمے پہلے اترپردیش سرکار نے فنون میں نئے کورس کا ایجاد کیا اور طالب علم کے لیے بھی میں دلچسپی پیدا کی یہی نہیں اور یہی کارن ہے کہ ادب میں بھی اس کو ادھک پہچان ملی ہے سائنس کے چھیتر میں بھی یو پی سرکار نے کئی نئے قدم اٹھائے اور یہی نہیں اترپردیش میں کئی ایسے بڑے ادارے بھی بنائے ہیں جو سائنس میں نئے نئے تکنیک کی کھوج کر رہے ہیں